हां जी मैगज़ीन हमारी सटिच्च फैशन नांऽ दी मैगज़ीन ऐ एह्दे उप्पर साह्नू बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाईन मिलदे न मतलव एह्दे च साह्नू सखांदे कटिंग कियां करदे मैं इत्थुआं ही कटिंग सिक्खी ही इक सटिच्च फैशन नांऽ दी नमीं बुक्क आई ही ते मैं ओह्दे उप्पर गै दिक्खियै कटिंग कीती ही ते मीं बड़े जादा पसंद आए हे इंदे डिज़ाईन नमें नमें डिज़ाईनस होंदे इंदे ते बड़े चंगे शैल लगदे न एह् ते मीं ना जानवी जम्बाल दे वलॉग बड़े शैल लगदे साह्नू नमीं नमीं चीज़ां सनांदी ऐ कि नमीं नमीं जगा दसदी ऐ जियां की ए मतलव जित्थें जादा ब्यू ऐ शैल परमंडल होईया एह् उधमपुर होईया उत्तरवैनी हेई जगा जडगा मन्दरें च जंदी ऐ ते बड़ी शैल शैल चीजां सनांदी ऐ कि कि हर इक जगा किन्नी बड़ी शैल शैल जगां होंदियां इत्थें दुनियां च साह्नूं केह् ऐ केह् नेंई ते अमर उजाला इक न्यूज़ पेपर जो ऐ अमर उजाला अमर उजाला च साह्नू सारा पता लग्गी जंदा कि दिन कुत्थुंआं होआ दी ऐ जियां रात कुत्थुआं होआ दी ऐ अज्ज कौन जिया दा अज्ज कौन मरा दा अज्ज केह् होआ दा साढ़ी दुनियां च केह् होआ दा साढ़ी दुनियां च केह् होआ दा कौन प्रजीडैंट बना दा कौन प्राईम मनिस्टर बना दा कौन केह् होआ दा सारा कुश साह्नू इत्थें थ्होई दी सारा कुच्छ साह्नू इत्थें पता लग्गी जंदा